जियां कि तुहें बोला दे ओ पेंटिंग पेंटिंग करने दा चाऽ ते बड़ा ऐ लेकिन होंदी ऐनी ऐ कुतै ना कुतै तंगी पेई गै जंदी ऐ जियां कदें कुदै पेंटिंग करनी नां किसे टाइम कलर थ्होंदे पिंड बिच्च नां कुछ क जे कलर थ्होई जान ते पोेंटिंग निं बनदी जे पेंटिंग थ्होए ते कलर निं थ्होने लेकिन पेंटिंग करने दा चाऽ ऐ खुद गै यूटयूब पर दिक्खनी यूटयूब पर गै करी लैनी फिर कुहै मौकै कलर बी हैनी थ्होंदे नां जे पेंटिंग होई जाए शैल ते कलर दी शेडिंगा हैनी शैल लगदी सानूं चाऽ ते बड़ा ऐ लेकिन साढ़े इद्धर कोई इंस्टिटयूट बी निं ऐ जेह्ड़ा अस अपना चाऽ पूरा करी सकचै कि अहें पेंटिंग सिक्खनी ऐ एह् करना ऐ पेंटिंग च बो करना ऐ बाह्रों दिक्खियै अऊं पिंड बाह्र जो बी जिद्धर कोई बी पेंटिंग दिक्खी ओह् ही करना घर आइयै कि हां में अज्ज एह् पेंटिंग बनानी ऐ लेकिन बनदी निं ऐ साढ़े इद्धर इन्ने ओह् निं ऐ एह् साढ़े इद्धर पेंटिंग दा ना कोई इंस्टिटयूट ऐ कि जेह्ड़ी अहें पेंटिंग सिक्खी पाच्चै पेंटिंग सिक्खना बी ईज़ी हैनी ऐ लेकिन मन चाऽ बड़ा ऐ कि में पेंटिंग करनी बी होन्नी आं एह् निं ऐ कि में पेंटिंग नेईं करदी करनी आं कोई पेंटिंग शैल बी बनदी ऐ लेकिन कदें कुदै कलर दी शेडिगां हैनी शैल लगदी बज़ार बजार जाना दिक्खनियां अज्ज एह् सीनरियां बनानियां लेकिन बनदियां निं ऐ नां साढ़े इद्धर कोई इंस्टीटयूट ऐ इंस्टीटयूट दूर ऐ कदें कुदै पेरैंटस बी मना करी ओड़दे टोकी ओड़दे न कि हां ऐनी जाना बाह्र घर गै करो जो करना ऐ फिर खुद गै यूट्यूब पर दिक्खनी यूट्यूब उप्पर करनी यूट्यूब उप्पर करी लैन्नी होन्नी खुद गै दिक्खनी खुद गै करनी कोई कोई शैल पेंटिंग बड़ी शैल बनदी ऐ कोई कोई बिच्च हार हार मनोई जंदी ऐ कि हैनी बनदी मेरे कोला पेंटिंग करने दा सच्ची इन्ना चाऽ लेकिन होंदी हैनी ऐ लेकिन हार हैनी मन्ननी होन्नी आं में पेंटिंग करनी ते करनी गै होन्नी आं चाहे बेकार होऐ चाहे शैल होऐ पेंटिंग जरूर करनी पेंटिंग च मिस्टेक कदें कुतै पेंटिंग स्हेई बनी जंदी ऐ ते कदें कुतै पेंटिंग स्हेई हैनी बनदी ते जे पेंटिंग स्हेई बनी जाए ते ओह् हैनी बनदा कलर निं शैल होंदे जे कलर कुसै मौके कलर बी पिंडा हैनी थ्होंदे ऐ फ्ही बड़ा हार मनोई गेदी ऐ कलर बी हैनी थ्होंदे होर यूट्यूब उप्परा पेंटिंग करनी होन्नी आं यूट्यूब जो बी शैल चीज़ लग्गे ओह् बनाई लैनी नमीं नमीं बाह्रों दिक्खी आनी कि अज्ज उत्थें एह् पेंटिंग हे उत्थें उद्धर पेंटिंग दिक्खनी उद्धरों बनाई लैनी कुसै दा इयां अलग अलग पेंटिंगां बनानियां अलग अलग पेंटिंग बनानी जरूर बनानी डेली इक ना इक पेंटिंग बनानी होंदी में डेली इक पेंटिंग आह्ली कापी बक्खरी लाई दी ऐ पेंटिंग बनानी गै बनानी होर यूट्यूब पर बी शैल दसदे हैन लेकिन कुसै मौके नेईं सैट्ट बैठदा दमाक बिच्च करनी जरूर होन्नी होन्नी आं होर पेंटिंग बनानी ऐ कोई मूर्ती बनानी होनी कोई स्कैच अलग अलग बनांदे रौह्ना पेंटिंग लेकिन कुहै मौकै पेंटिंग हैनी बनदी नेईं नेईं पता चलदा केह् करना फिर यूट्यूब उप्परा दिक्खना साढ़े इद्धर पेंटिंग आह्ले इंस्टीटयूट ते हैन निं हैन कि अहें पूरीा स्हेई पेंटिंग बनाई देच्चे लेकिन पूरे स्हेई हैनी बनदी ऐ कि इद्धर उद्धर टुट्टी फुट्टी बनाई गै लैन्नी होन्नी आं चंगी माड़ी जियां बने ते जे कुहै मौकै कलर थ्होई जान ते पिंडू कुछ पिंडू कुछ थ्होंदा हैनी ऐ पेंटिंग बास्तै लेकिन दूर जाने पौंदा कुहै कुहै मौके उद्धरों बी इयां होई जंदा कि अज्ज उत्थूं एह् चीज़ निं थ्होई ते रैह्न दिन्ने आं लेकिन डेली इक पेंटिंग बनानी गै बनानी होंदी ऐ होर